मुहिंजो नालो प्रियंका आहे मां जंहिं महिल पहिरीं दफ़ो कढ़ी चांवर ठाहिया हुआ उहो मूंखे ॾाढो ॾुखियो लॻंदो हू जो मां पहिरीं दफ़ो कढ़ी चांवर ठाहियां हुआ कढ़ी चांवर में बेसण ऐं ॿियूं बि घणी भाॼियूं पवंदी आहिनि जीअं त ग्वार पटाटा सूरण भिडिंयूं भिडिंयूं तंहिं महिल मां ध्यान सां सॼा कढ़ी चांवर कयां हुआ वरी सवाद में बि उहा ॾाढा सुठा थिया हुआ मूंखे उनमां इहो सिखणु मिलियो त पाण ध्यान सां कहिड़ो बि रोटी कयूं त झटि सिखी वञूं ऐं कहिड़ी बि वानगी पाण खे ॾुखी न लॻंदी आहे उनमें मां ध्यान सां लूणु विधो ध्यान सां ई मिर्चु विधा हेड बि ध्यान सां विधी लीमो ऐं ॿियूं बि घणी ॿियूं बि ॿिया बि मसाल्हा ध्यान सां विधा हुआ ऐं घर में बि सभिनि खे उहे कढ़ी चांवर ॾाढा वणिया हुआ मूंखे इहो सिखणु मिलियो त पंहिंजें घर में मम्मी जंहिं महिल पंहिंजे लाइ रोटी ठाहींदी आहे कि कहिड़ी बि केतिरी बि गर्मी छो न हुजे हू पंहिंजे लाइ सुठी अने सुठी रोटी ठाहींदी आहे पाण केरु बि रोटी प्रेम अने भव स प्रेम अने भव पिण पंहिंजी रोटी में विझूं था त सॼी रोटीअ में पाण ई सवादु थींदो आहे खाली पाण रोटी न ठाहींदा आहियूं प पाण पंहिंजो प्रेम अने भाव बि उन रोटीअ में विझंदा आहियूं तंहिं करे केॾी महिल बि रोटी हाणे कंहिं महिल बि रोटी ठाहिण महिल खाली रोटी न ठहे न ठाहे करे मां प्रेम अने भाव बि विझंदी आहियां त रोटीअ में सवादु पाणे ई अची वेंदो आहे